हैल्लो हां डाक्टर जी नमस्कार डाक्टर जी में पुछनां हा तुस दकानां पर हो दकानां पर हो ते थोह्ड़ी जी सेह्त ठीक नेंई ही थोह्ड़ा इयां बखार जा होई दा हा ते ढिड्ड पीड़ बी होआ दी ही ते में थोह्ड़ा बाह्र आं ते दस्सो हां केह् करचै काह्ड़ा ते शाम्मी बेल्लै महां हून थोह्ड़ी देर पैह्लैं दकानां पर गेदा हा दकानां पर कोई ऐहा नी चलो ठीक ऐ में आया कि पंज मैंट च ठीक